مجھے لگتا ہے کہ آنے والے برسوں میں جب فون میں ترقی ہونے لگے گی اور جب فون کاری ہے ان کے پاس کام ہی نہیں بچے گا کیوں کہ آج کل کے زمانہ ہی ایسا چل رہا ہے جس میں ترقی ساری چیزیں کمپیوٹر سے ہو چکی ہے اس کے علاوہ جو چھوٹے کاروباری لوگ ہے ان کا کاروبار بھی بند ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ آج کل ہر چیز آن لائن ملنے لگی ہے جس کی وجہ سے چھوٹے کاروباریوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور اس وجہ سے ان لوگوں کا کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں تو ایسا ماحول بن جائے گا کہ آپ کو کہیں بھی کسی بھی کے میں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ آپ گھر بیٹھے ہی ساری اور سارے کام کر لیا کریں گے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے لوگوں کو اور اس کے لیے اس کے لیے تیاری کرنا پڑ سکتا ہے